मुझे सुबह उठ कर सब से पहले ब्रश करने में और साथ ही साथ में मुझे खाने में खाना बनाने में खाना खाते समय नहाते समय और ऑफिस जाते समय पानी की आवश्यकता होती है पानी एक ऐसा तत्व है कि जिसकी आवश्यकता सभी को ही रहती है और पानी की आवश्यकता कभी ख़त्म नहीं हो सकती और साथ ही साथ में मुझे यहाँ तक कि मुझे मेरी कार को धोने के लिए भी पानी लगता है उस मुझे कपड़े धोने के लिए भी पानी लगता है और मुझे यहाँ तक कि घर साफ़ करने के लिए भी मुझे पानी लगता है और साथ ही साथ में मुझे मेरी गाड़ी में ठंडा करने के लिए भी मुझे पानी लगता है पानी एक ऐसा तत्व है जिसे हम कभी दूर नहीं जा सकते उससे वो पानी ही हम लोग हमारी एक सब से आधारभूत ज़रूरत है जिस प्रकार पानी एक हमारे शरीर को बनाता है हमारे शरीर में पचहत्तर पर्सेंट सिर्फ़ ओर सिर्फ़ पानी ही है